पंद्रहां लख ॿ हज़ार ॿ तेरहां हज़ार चारि सौ टे वीह हज़ार नौ सौ हिकु हिकु लख टे हज़ार पंज लख वीह हज़ार नौ सौ ॿटीह